मुंहिंजे घर में त मुंहिंजी ख़ुदि जी लाईब्रेरी आहे उते केतिरा ई किताब आहिनि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखियलु उन खां पोइ भागवत गीता उन खां पोइ रामायण ही कई सारा किताब मुंहिंजे घर में आहिनि सभिनी खां वधीक मूंखे भागवत गीता पंहिंजे तरफ अट्रैक्ट कयो हुन में ॾेखारियो अथऊं त असां खे पंहिंजो कर्तव्य करणु खपे फल जी इच्छा न रखो पर पंहिंजे मन खां ज़रूरु पुछो कि जो को करे रहिया आहियो छा हू सही आहे या ग़लति ग़लति बुरनि कमनि खां दूरि रहिजे हीअं करियूं सारियू हुनमें सिखियाऊं ॾिनी वयू आहिनि कृष्ण भॻवान जॾहिं अर्जुन खे मार्ग दर्शन करे रहियो हो छो जो महायुद्ध थी रही हुईं त हुन महिल अर्जुन मुंझी पियो जीअं असां बि पंहिंजे जीवन में कईं सारीनि मोड़नि ते मुंझी पंवदा आहियूं कि असां हाणे छा कयूं त हुन महिल जिअं कृष्ण भॻवान अर्जुन खे मार्ग दर्शन कयो कि तू पंहिंजो कर्तव्य कर कर्तव्य करणु जे लाइ असां हिन दुनिया में पैदा थिया आहियूं ऐं असां खे पंहिंजे कर्तव्य जो पालन जी जान सां करणु घुर्जे